औ औ औ नंगौ औ ओं ओं ओं ओं नंगौ नंगौ बिनिफ्राय अ हाब्रु

अ बोरै बोरै खालामखो बिसोरलाय र' आङो बिदिथ' जाफेरामोन बिदिथ' जाफेरामोन पटास

ओरैनो थ' आङो पटासबो होबाय थायो फिल्टाराबोथ' डाबल डाबल खालामनाय जायो बोरै बिदि जाखो आङो आंनि अवारखारफोरखो आङो एसे बुंगोन बुंनानै जाहाथे नोङो मैया लांनायासोना मैया लांनायासो मैया लाखिनायासोब्ला आङो बेखौ नोंसोरो रिटार्न खालामफिननो हागोन अ जाहाथे बेखौ फाहामना लाफिननो नोङो फानथ' नांला आङो बे खामानि बेवहाय मावग्राफोरखौ रायगोन आरो साफाबो औ औ

बिदि र' बिदिथ' जाद्रायनाय नङा जानाया बोरैबा माबाफोर मिसटेक जादोंमोन दां पाइपफ्रा एबा फिल्टारफ्रा एसे लिकफोर जादोंमोन दां ओरैनो थ' डाबल डाबल फिल्टार खालामो पटास बेफोरखौ सारबाय थाखाथारो बियाव बिनिफ्राय जागोन जागोन एबारनिफ्राय गिनांगौ जेबो गैला जागोन दे गाबोननिफ्राय खफुन नांनाय नङा दे ओं ओं बेखौ लाफिननाय जागोन आमफाय गोदान दिनै दे गोजोनथों